पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग एक कला है जिसे कुछ लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं या फिर कुछ लोग तो पेंटिंग में निुपण ही माने निपुण ही होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को देखें समझें तो उसकी पेंटिंग बना पाते हैं कुछ लोग अपने शौक़ से भी पेंटिंग करते हैं जैसे अगर कोई फ्री है तो किसी फूल पेड़ पौधे नदी झरने और किसी भी चीज़ों किसी भी चीज़ को वो पेंटिंग कर लेते हैं कुछ लोग अपने जैसे करियर के करियर में भी पेंटिंग का यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीक़े से पेंटिंग करते हैं और इतनी अच्छी पेंटिंग करते हैं कि जैसे हमें लगे वो हमारे सामने ही हो या फिर एक दम से जीवित किसी वे चीज़ का किसी वस्तु का वो ऐसा पेंट करते हैं उसको उभारते हैं इसके बारे में बोला जाए ताे पेंटिंग एक बहुत अच्छा काम भी होता है कि जिसको अगर पेंटिंग के बारे में कुछ पता हो या फिर वो जानता हो तो वो अपने जीवन में पेंटिंग को बहुत अच्छे से उतार सकता है पेंटिंग एक कला है एक आर्ट है कुछ लोग पेंटिंग के ज़रिए अपने विचारों को लोगों तक पहुँचाते हैं कुछ लोग अपनी भावनाओं को दिखाते हैं कुछ लोग जैसे इंसानों के चित्र हो गए घर का चित्र हो गया मतलब कुछ भी पेंटिंग के ज़रिए लोगों को जागृत भी करते हैं कुछ लोग या फिर उनको प्रेरणा भी देते हैं कि हमें किस तरीक़े से किस चीज़ को करना चाहिए या फिर हम किस को हम उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम पेंटिंग के ज़रिए कर सकते हैं आज कल पेंटिंग एक बहुत अच्छा साधन हो चुका है कि हमें अगर अपने लाइफ़ में कुछ करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं पेंटिंग के ज़रिए हम देवी देवताओं के चित्र बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में पेंटिंग का यूज़ कर सकते हैं इसके ज़रे में ज़रिए हम किसी पुस्तक को या फिर किसी राइटर के विचारों को हम पेंट कर सकते हैं हम बता सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है या फिर इसने क्या सोच रहा है ये या जैसे हंस रहा है कोई रो रहा है गा रहा है नृत्य कर रहा है बेठा है कोई खड़ा है कोई मुस्कुरा रहा है और हमारे दैनिक जीवन की सारी चीज़ों को हम उसमें उकेर सकते हैं पेंटिंग के ज़रिए पेंटिंग से हम और भी बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं इसमें बहुत फ़ायदा भी होता है कि अगर हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी बन गई है तो हम इसे अपने ज़िले पर गाँव के और फिर डिस्टिक पर देश पर या फिर इंटरनेसनल लेवल तक भी हम उसको हम अपने प्रतिभा को हम ले जा सकते हैं पेंटिंग के ज़रिए अगर उसको समझने वाला और ज़िद्द से करने वाला दिल से करने वाला इंसान हो तो हम पेंटिंग को बहुत आगे तक ले आ सकते हैं अपने विचारों को बहुत आगे तक पहुँचा सकते हैं हमारी जो क्षमता है और हमारा जो जुनून है हम इसे लोगों को दिखा भी सकते हैं और हम आगे बढ़ भी सकते हैं